मम्मी डॅडी आई बाबा पपा मम्मी मम्मा पपा माय डॅड मोम चाचा चाची काका काकी नाना नानी भैया भाबी चाचा चाची भांजा फुफा बाय बाबू दादा भैया अम्मीजान अब्बूजान अब्बू अम्मी भायजान दिदी मावशी मावसो मामा मामी काका आत्या मामाआई ताई

भाई बेहेन माशेन तित्यू तितीन माय पाय भाव भयण